بائک چلانے میں سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے جب سب دوست سانتھ رہتے ہیں ساتھ گھومتے ہیں اس وقت بائک چلانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہم سب دوست ایک جگہ گھومنے گئے وہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھا بہت ہی دلچسپ جگہ تھا وہاں وہاں جانے کے بعد بہت ہی دل کو سکون ملا خوش ہوا بہت ہی مزہ آیا سب دوست وہاں بیٹھے گھومے فرے ادھر گئے ادھر گئے بہت ہی سب دوست انجوائے کیے اس کے بعد اس اس وقت بائک چلانے کا مزہ ہی کچھ اور تھا کیونکہ سب دوست ساتھ تھے بات چیت کرتے ہوئے سب مل کے جا رہے تھے ہنس رہے تھے کھیل رہے تھے اس وقت کھوب بہت انجوائے آ رہا تھا تو وہاں ہم سب دوست گئیں بیٹھے سب مل کے وہاں بیٹھے گھومے فرے بات چیت کیے بہت ہی انجوائے آیا بہت ہی مزہ آیا بہت ہی سب دوست سب دوست مل کے وہاں ہنسی مذاق کیے اس وقت بائک چلانے کا کچھ اور ہی مزہ آ رہا تھا بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ وہ منظر ہی ایسا حسین تھا کیونکہ سب دوست ایسا موقع تو کبھی کبھی ملتا ہے کہ سب دوست ساتھ جمع ہو کیونکہ آج کل کسی کو کام دھندا سے فرصت کہاں ہے سب الگ الگ رہتا ہے یہ اس وقت سب دوست ساتھ تھے خوب مزہ آ رہا تھا سب دوست بیٹھے ہوئے تھے بیٹھ کر ہنس سے رہے تھے کھیل رہے تھے انجوائے کر رہے تھے واقعی میں کیا مزہ آ رہا تھا کیا منظر تھا اس وقت کا وہ وہ منظر یاد کرتے ہیں تو ابھی بھی دل کو سکون ملتا ہے چین ملتا ہے اطمینان ملتا ہے وہ بہت ہی پیارا منظر تھا بہت ہی خوشنما منظر تھا بہت ہی دلچسپ منظر تھا